जी जानकारी देना चाहता हूँ विज्ञापन बिज़नेस के लिए बहुत आवश्यक होता है विज्ञापन के ही माध्यम से आपका जो बिज़नेस है वह कई लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं विज्ञापन कई तरह के होता हैं आप पत्रिका के माध्यम से भी अपना जो है बिजनेस के बारे में उसमें अख़बार में इश्तिहार दे सकते हैं आप टी वी पर ऐड करा कर भी अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं जिससे कि आपकी जो है बिजनेस की चीज़ हैं जो ज़्यादा लोगों तक पहंंचेगी और उनको यह पता होगा उसके पश्चात जो आपका बिजनेस है वह आगे बढ़ेगा बिसनेस में कई प्रकार के उतार चढ़ाव भी आते हैं जिसका आपको सामना करना आवश्यक है और विज्ञापन जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बिना विज्ञापन के आपका जो है बिजनेस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता इस लिए आप देखते हैं कई बड़ी बड़ी कंपनियों में विज्ञापन आवश्यक होता है हर बड़ी बड़ी कंपनियों में विज्ञापन किए जाते हैं उनके प्रोडक्ट को ले कर जिससे कि लोगों तक लोगों तक घरों तक यह प्रोडक्ट पहुंचता है और वह उसकी ख़रीदारी करते हैं टी वी में आपने कई बार विज्ञापनों को देखा होगा पत्रिकाओं में देखा होगा न्यूज़ पेपरों में देखा होगा जिससे कि आपका जो बिजनेस आगे बढ़ता है इसके लिए आपको विज्ञापन बहुत आवश्यक होता है इसके लिए विज्ञापन करना ज़रूरी है